जब मैं छठी क्लास में पढ़ रहा था तभी मुझे इस संगीत में बहुत ही रुचि बनने लगा जब मैं इस क्षेत्र में अपना कदम रखा तो मेरे पापा भी मुझे बहुत सपोर्ट किए और ख़ास कर मेरे गाँव वाले भी भूज में दिन रात इसके प्रति रुचि के लिए मुझे प्रोत्साहित करने लगे और मैं धीरे धीरे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा और काफ़ी मुझे पहले रुचि नहीं था मगर जब धीरे धीरे सभी लोग मुझे सपोर्ट करने लगे तब मैंने भी इस क्षेत्र में अपना मेहनत किया और धीरे धीरे मैं इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाते बढ़ाते आज मैं अपने क्षेत्र का बहुत बढ़ियाँ सिंगर बन चुका हूँ और सभी लोग मुझे प्यार करते हैं ख़ासकर मेरे पेरेंट्स और ख़ासकर मेरे दोस्त जितने भी सभी लोग मुझे प्यार करने लगे हैं और मुझे इसके इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहें मुझे जब मैं इस संगीत सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी अलग दुनियाँ में पहुँच चुका हूँ और मैं धीरे धीरे और आगे भी मैं धीरे धीरे मेहनत कर रहा हूँ और आगे मुझे भरोसा है कि मैं कुछ इस क्षेत्र में आगे कुछ कर पाऊंगा